अ सार अ खुलुमबाय ओइ सार मोनसे उपाय नागिरदों आं ओइ दैज्लांनि दा आबाद मावनायाव मा आबाद खालामोबा मोजां जागोन नोंथांनिफ्राय मोनसे साजेसन नागिरदों आं आंना हा इसे दङ बे हायाव एसे मोजां मोनसे फसल दिहुननो थाखाय नोंथांनिफ्राय परामर्स' नागिर हरदोंमोन आं अ नोंथाङा मोनसे अ

ओइ रेडिय'आव रेडिय'आव अ ह' ह' अ दे दे

ए आच्चा आच्चा

अ ए आच्चा आच्चा आच्चा अ जोंनियावथ' मैगं थाइगङाथ' दैज्लांनि मैगङाथ' जोङो बै दाथ' दैज्लाङाव जि जि जों खुमब्रानिफ्राय लानानै जोगोनारनिफ्राय लानानै जिंखा बायदिसिना अ बेफोरखौ मावो आरो आरो बे फोथाराव आरो माबा मोनसे मोजां खेति मावनो हानाय बेबायदि बेब'स्था हा इसे दङ आंहा बे हा इसेयावनो जों माने मोजां आबाद बोखांनानै जाहाते सोलिनो हायो न'खरखौ बेनि मोनसे उपाय आं नागिरदों आरो अ आच्चा आच्चा दै अ दै गैया दै थाया आंनिया एसे बोरिहां आरो अ आच्चा अ आच्चा आच्चा सार नंगौ दे

अ दे दे औ औ दे दे सारनिफ्राय अ

ग्राम ग्राम सेब'कखौ लोगो हमनांगोन होनबाथ' अ ग्राम सेब'कखौ लोगो हमनांगोन औ दे सार दे दे अ अ अ देह देह सार दे दे बहुत बहुत गोजोनबाय देह दे सार दे अ खुलुमबाय दे अ